تصویر کھیچتے سمعے کافی چیلینجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے اسپیشلی تب جب آپ ایک کام کے سلسلے میں کہیں گئے ہوں آپ کا پہشہ ہو یہ فوٹو گرافی کرنا تو اُس میں کافی چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے کافی چیلینجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ کلائنٹ کا کیا سین رہتا ہے کہ مجھے یہاں پہ فوٹو کلک کروانا ہے بھلے ہی وہ بیک گراؤنڈ صحیح سے سیٹ نہ ہو پا رہا ہو لیکن سب سے بڑا چیلینج یہ ہوتا ہے کہ آپ اُس کو اپنے فریم میں سیٹ کریں اُس کو ایک اچھے اینگل سے اُس کا ایک فوٹو کلک کریں تو ایسے بھی چیلینجز ہوتے ہیں کئی جگہوں پہ بعض جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے کھڑے آپ کو کھڑے ہونے کی بھی جگہ نہیں مل رہی ہے اور وہاں پہ آپ کو فوٹو کلک کرنا ہے وہاں پہ فوٹو کلک کرنے کے لیے آپ کو اپنا بیلینس بنانا بہت ضروری ہوتا ہے اور کیمرے کا فریم بھی سیٹ کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے کہ کلائنٹ کا فوٹو بھی اچھا آ جائے اور آپ بھی صحیح سلامت رہیں اور فوٹو بھی جب کھیچ لیں تو سامنے والے کو وہ چیز پسند بھی آنی چاہیے صرف فوٹو کھیچنا ہی مقصد نہیں ہوتا ہے سب سے بڑا چیلینج تو یہی ہوتا ہے کہ آپ کسی فوٹو کو کس اینگل سے کھیچ رہے ہیں اور وہ صرف کھیچنے کے بعد آپ کے کلائنٹ کو پسند بھی آنا چاہیے سب سے بڑا چیلینج یہی ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی چیز کو اچھا بتائیں لیکن سامنے والا اُس چیز کو اچھا ایکسیپٹ کرے